हाँ मैं भी मनोरंजक समाचारों में रुचि रखता हूँ इसमें जो है जो बाॅलीवुड हॉलीवुड ये हीरो हिरोइनों की जो है बायोडाटा आता है बायोप्सी आती है उसको पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है लेकिन लगता है कि जो है ये लोग भी जो है कितने जो है संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और उनकी जो है नेट वर्थ क्या है बहुत सारी चीज़ें हैं उसको पढ़ने में मुझे मज़ा आता है और मैं ज़्यादातर बॉलीवुड में उस कॉलम को जो है फॉलो भी करता हूँ और उसको लाइक भी करता हूँ और उस मुझे सबसे ज़्यादा इसमें इ जो है मनोरंजन की खबरों में जो है सबसे ज़्यादा मुझे क्रिकेट में रुचि है क्रिकेट मुझे खेलना भी पसंद था और देखना भी मुझे बहुत पसंद है इसमें जो है खेल के दौरान मुझे बहुत ही आनंद आता है इसके जो है जो भी क्रिकेटर होते हैं अपने चाहे जो हैं विराट कोहली को ले लो प्रेज़ेन्ट टाइम चाहे रोहित शर्मा को ले लो इनका खेल देखने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है लेकिन मुझे बैटिंग शुरू से ही पसंद थी मैं जब भी क्रिकेट खेलने जाता था मुझे बैटिंग पसंद थी तो मुझे क्रिकेट की न्यूज़ को देखना और पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है कि ये मुझे खेल शुरू से ही पसंद है और मुझे देखना भी अच्छा लगता है बाकी फ़िल्मों के बारे में जो है फिल्मी दुनियाँ में जो है हीरो हिरोइनों की जो है बायोप्सी उनकी बायोडाटा पढ़ने में अच्छा लगता है कि बायोडाटा उनका क्या है कहाँ से आए हैं क्या नाम है क्या करते हैं कितना स्ट्रगल किया है ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ने से उनसे इंस इंसपिरेशन मिलता है उनसे मुझे उनसे उनको सुनने से जो है मुझे एक जो है उत्साह का अनुभव होता है कि अगर ये सब लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो इनका जो है बहुत विशेष योगदान रहा है बहुत बड़ी मेहनत की है इन्होंने जो है इस क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया में इस तरह के मनो मनोरंजक खबरें आती हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है बस कुछ एक चीज़ें सोशल मीडिया पे जो है आते यहाँ से जो है गंदे गंदे सीन आते हैं ये छोटे बच्चे भी देखते हैं और सोशल मीडिया पे ऐसे सीन नहीं आने चाहिए क्योंकि जो है इससे हमारे सम समाज का माहौल दूषित होता है क्योंकि अब आज की डेट में हर व्यक्ति के पास एन्ड्रॉइड फ़ोन है और छोटे छोटे बच्चे जो है फ़ोन का यूज़ करते हैं फ़ेसबुक पे या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉम हैं जिसपे जो है वो न्यूज़ देखते हैं या जो है मनोरंजन की खबरें नहीं जैसे ऊ खोलते हैं जो है बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें आती हैं उन्हीं के साथ में जो या कुछ खबरें या कुछ जो है वीडियो ऐसे आ जाते हैं जो हमारे समाज के के वातावरण को दूषित करने की माँग करते हैं तो मुझे ये चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती कि जो है सोशल मीडिया में इस तरह की खबरों को नहीं आना चाहिए बाकी सोशल मीडिया या जो भी मनोरंजन हो रहे हैं वो सब टाइम पास करने के लिए हैं और देखने सुनने में तो अच्छे लगते ही हैं सभी को देखना चहिए इन्हें